बिलकुल बिलकुल बहुत दिक्कत भऽ रहल छै केओ भी लड़की नहि चाहै छै कि हुनकर पति जे छनि होइवला पति गावँमे रहथिन ई केओ आओर नहि यौ हुनका लड़की छोड़ू लड़कीके मातापिता सेहो चाहै छैथिन कि नै नै नै हम जे बियाह करब तऽ हम्मर बच्ची बाहरेमे रहत ओ सबदिने बाहरमे रहि आयल हँ आओर ई ओ आओर बियाह भेलाके बाद कहूँ गावँमे रहै तऽ ई बहुत पैघ समस्या छै ई समस्याके समाधान भेट भेटनाइ मतलब बहुत जरूरी छै कि ई जे लोकके सोच छै अहाँके की नै नै शहरे टामे मतलब जीवन यापन बढ़िआँ छै नहि एना नहि होइ छै शहर शहर केना शहर बनलै जखन लोग ओतऽ गेलै तऽ तकर बादे ने आओर हर केओ गाँव खाली कऽ देतै तऽ सब शहरेमे रहतै तऽ फेर केना हेतै इधरके मतलब गाँव केना चलतै कनी कहू खेतीबाड़ी तऽ गावेँके लोक करै छै शहरमे तऽ लोक करै शहरोमे गावँमे जे बसै छै सएह खेतीबाड़ी करै छै तऽ ई सब बात लोग बुझै लए तैयार नहि छै हुनका बस चाही कि ने हुनकर बच्चा या बुच्ची शहरमे रहतै तखने बाबू बनतै तऽ ई सबके कनी मनी एखनो दिक्कत छै अहाँ कऽ आओर शहरमे कि छै ने अहाँके कनी सुविधा बेसी छै आओर लोग अहाँके सुविधा आब बेसी चाहै छै ओइठमा शान्ति कम छै ई बात लोकके पता नहि छै हुनका बस सुविधा बेसी छै तइ लऽ कऽ शहर पसन्द छै आओर सब शहर जेनाइ चाहै छथिन